हय हय आ सांग

ओके

आ आ ओके आ आ ओके

हय आ ओके गाडये नांव कितें गाडी केसली

ओके आके

नंबर गाडयेचे केसलो अश कोन सिंबॉल बा हाटल्यान कितें बोरोयलोलें आसा ओके कितल्या सुमार येत ते ती कार कितल्यां येता रातीचें आ ओके आ मागी कितल्या सुमार वोयता ती लायक कितले वोरां रावतात एश कोन टन मान बीन कितल्या वोरां रावता ती आ आ ओके आ ओके आ ओके ना आनी कोण एश कोन भायर बीन सोत्ता कोणू दादलो कोणी एश को म्हणजे कितले जाण म्हणजे एश कोन भायर सोत्ताय आ ओके ना तुमगे गोरा एश कोन चोयताले लायक ते लो तुमगे गोरा चोयन एश को उलोयताले ओके आ ओके हांव ते कंप्लेन फायल कोत्ता आनी मागीर तुमकां कितें केस जाल जाल्या हांव मागीर तुमकां सांगता कितें मेळ जाल्या हांव तुमगे तेशी येतोलें चॅक कोरपा कोळें कंप्लेन चोल ओके बरें बाय आ ओके तँक्यू